पूर्णियाँमे बहुत तरहकेँ पर्व मनाएल जाइत छै जाहिमे आवै छै नवरात्रि जाहिमे दुर्गाजीके पाठ होइ छै मन्दिरमे फिर नओ दिन पाठ होइके बाद फिर नओ कन्या खिलाएल जाइ छै छोटा छोटा बच्चाके फिर ओकर बाद होली फिर जाकऽ होलिमे सभके घर जाकऽ सभके रङ्ग लगाएल जाइ छै फिर खेल कादो मिट्टी एक दूसरे पर देइके सभ एक दूसरेसँ गला मिलै हइ शाममे अबीर खेलल जाइ है पूर्णियाँके सबसँ महत्वपूर्ण पर्व होइ छै छठ पूजा छठ पूजामे अहाँकेँ कद्दू भात होइ छै फिर ओकर बाद खरना फिर सौंझकि अरघ ओहि सभमे शाममे पकवान बनै हइ फल वल लाबै हइ फिर केतारी हम लोगके तऽ केतारी बहुत पसन्द है आओर जाकऽ कि कहै हइ सभ केओ मिलके पकवान बनाकऽ फिर साँझके सभ पूरा परिवार घाट पर जाइ छिऐ घाट पर जाइके बाद सभ केओ मिलके साथमे पूजा करै छिऐ